جی جب جیسے ہی سلنڈر گھر پہ آئیں پہلے چیک کرنا چاہیے کہ اس میں گیس کمپلیٹ ہے اور پھر جب ہم اس گیس سلنڈر کو جو اس سے کنیکٹ کرتے ہیں تو جب جو اس میں گھڑی ہوتی ہے اس کو جب ہم کنیکٹ کریں تو چیک کرنا چاہیے کہ اس میں کوئی لیک تو نہیں ہے اور ہمیں لیک کا گیس لیک کا پتہ چل جائے گا کہ اس میں سے گیس کی اسمیل آنے لگے گی باہر تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا ہے اور اچھے سے دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی لیک نہیں ہونی چاہیے لیک نہیں ہے تو ہم اپنا اسٹوو کنیکٹ کر کر دیں اب اور اسٹارٹ کر دیں اسے استعمال کرنا اور جب بھی ہم گھر سے باہر جائیں تو اور دوسری چیز ہم اپنا پائپ چیک کرنا ہے کہ پائپ میں کسی بھی طرح کا کوئی چھید نہیں ہو اور کہیں سے پائپ ٹوٹ نہیں رہا ہو اور دونوں طرف سے دونوں جگہ سے سلنڈر سے بھی اور گیس اسٹوو سے بھی صحیح سے کنیکٹیڈ ہو لوز نہ ہو کہ اس میں سے گیس نکلے اور تیسری چیز ہم کہیں بھی جائیں تو اس کا جو گھڑی کا جو نوزل ہوتا ہے اس کو بند کر کے جائیں تاکہ ہماری غیر موجودگی میں اگر کچھ حادثہ نہ ہو کوئی چوہا یا کسی چیز سے اس میں چھید نہ ہو تو گیس لیک نہیں ہوگی اور اگر کبھی بھی گیس ہلکی سی لیک ہو جائے کچھ بھی پرابلم ہو تو فوراً ہمیں اسٹوو آن نہیں کرنا چاہیے کچھ دیر تک صحیح کرنے کے بعد بھی فوراً گیس نہیں آن کرنا چاہیے کچھ دیر تک چیک کرنا چاہیے کہ ظاچھے سے گیٹ ویٹ کھولو کھڑکیاں وغیرہ تاکہ گیس کی اسمیل نکل جائے پھر کچھ وقت بعد ہمیں اپنا چولہا اسٹارٹ کرنا چاہیے اور اگر بھولے سے جیسے کبھی اسٹوو کی جو وہ ہے آن رہ جائے تو ایک دم سے پھر اس پہ لائٹر نہیں چلاؤ گیس نہیں آن کرو اس کو بند کر کے تھوڑی دیر رک جاؤ تاکہ گیس وہاں سے نکل جائے بند کرو اور پھر اسے دوبارہ استعمال کرنا شروع کرو